हमरा ड्रॉइंग बहुत नीक लागैए आओर पहिले हमरा ओतेक अच्छा ड्रॉइंग नहि अबै छलै पहिले हम पेंसिल पकड़ै छलियैए तऽ बनै छलै किछु बनाबै छलियै किछु लेकिन आब एतेक नीक लागय लगलैए की कहै छै धीरे धीरे हम एतेक कुछ बनाबय लगलियै की कहै छै ने आब भी हमर घरमे सभके अभी हमरा ड्रॉइंग बहुत पसन्द अबै छै लेकिन पहिले हमरा किछो नहि अबै छलै कै ला कि पहिले हम सिखने नहि छलहुँ हेँ आओर अभी हम सीख लेने छियै कनी कनी आ पहिले तऽ ड्रॉइंग क्लास भी नहि जाइ छलियै हेँ फेर अभी ड्रॉइंग क्लास भी जाइ छियै से मतलब अभी ड्रॉइंग भी जाइ छियै ड्रॉइंग क्लास जाइ छियै तऽ अभी हर जगहसँ मतलब मिथिला पेंटिंग फेर की कहैत छै शेडिंग पेंसिल सभकिछु मतलब अभी मिथिला पे मिथिला पेंटिंग सभकिछु अभी बना लै छियै अभी अच्छा खासा अभी ड्रॉइंग हमरा सीख गेल छियै अभी उतना भी अच्छा आर्टिस्ट नहि लेकिन फिर भी मीडियममे कनी छोट मोट ड्रॉइंग करय लेल अबै छै आओर अभी लेकिन जेहन अबै छै बहुत नीक लगैत छै आ सभके बहुत नीक लगैए हमर ड्रॉइंग ओनाहिते अभी ड्रॉइंगमे मतलब की कहै छै ने ज्यादातर हम शेडिंगसँ ही करै छी अभी हम इस्कुलोमे ड्रॉइंग सभमे अभी हमर ड्रॉइंग भेल छलै तऽ तऽ फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट लैंड हमरा बनाबय लेल देने छलैए तऽ सभके बहुत अच्छा लगलै आ ड्रॉइंगमे एक बार हम कप कप भी जीतल छियै तऽ अभी गोल्डन कप जीतल छियै गोल्डन मैडल भी जीतल छियै ड्रॉइंगमे आओर फिर मतलब कि ड्रॉइंगके लिए अभी हम ड्रॉइंग तऽ बहुत ज्यादे ही फेमस छै आ फिर ड्रॉइंग हमरसभके पसन्द छै हमर इस्कुलमे भी हमरा हमर ड्रॉइंग बहुत अच्छा लगै छै सभके आ फेर की कहै छै ने अभी हम ड्रॉइंग मतलब ड्रॉइंग कम्पी ड्रॉइंग कंपीटिशनमे भी अभी हम फर्स्ट आयल छलियै मतलब अभी हम ड्रॉइंगमे मोर बनेने छलियै तऽ ओहोमे अभी हम फर्स्ट भऽ गेल छियै कलर नहि केने छलियै लेकिन फेर भी अभी बहुत अच्छा ड्रॉइंग लगलै आ सरसभके भी बहुत अच्छा ड्रॉइंग लागल छलैए तऽ एनाहिते मतलब सभके अच्छा सभसँ अच्छा हमर ड्रॉइंग लगलै तऽ उएहमे हम फर्स्ट एलियै तऽ ई की कहै छै ड्रॉइंग केलियै हमहूँ बहुत खुश छियै ओही कारण हमर की कहै छै ड्रॉइंग पहिने बचपनसँ ही बहुत मतलब जे बहुत ज्यादे पसंदीदा ड्रॉइंग छै हमर सारे सब्जेक्टमे सभसँ अच्छा हमरा ड्रॉइंग लागैत छै आब इएह ड्रॉइंग बहुत मतलब की कहै छै ड्रॉइंग भी कयल बहुत अच्छा होइ छै आ ड्रॉइंगसँ अपन मतलब हाथ भी बैठै छै आओर किछु भी मतलब जब मन करै छै जब फ्री रहैत छियै तब हम ड्रॉइंगे बनबैत छियै आब घरमे की कहै छै फोन भी अगर फ्री रहैत छै तऽ फोनसँ भी किछु किछु देखि देखि कऽ बनबैत रहै छियै आ एनाहिते ड्रॉइंग लेकिन की कहै छै ने हमर फेवरेट तऽ ड्रॉइंगे छै हमेशासँ पसंदीदा आओर इसी कारण जहाँ भी रहैत छियै तऽ हम ड्रॉइंग पेंसिल आओर की कहै छै ने ड्रॉइंग कॉपी हमेशा लऽ कऽ ही जाइत छै आ हमर घरमे हमेशा पेंटिंग कलर ईसभ तऽ रहबे करैत छै तऽ ड्रॉइंग हम बहुत ज्यादा ही बनबै छियै हमर ड्रॉइंग भी हमरा बहुत अच्छा लगै छै आ दोसरकेँ तऽ अच्छा लगबै करैत छै हमरा खुद खुद भी हमर ड्रॉइंग बहुत ज्यादा ही अच्छा लगै छै बस इतना ही